जि'यां आपू अस इक डोगरा होन्ने आं ते डोगरा रीजन बिच पले दे आं ते डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ ते जेहके डोगरे लोक होंदे उंदा खाना पीना बी बड़ा शैल होंदा जि'यां आखदे बी हैन खंड मिट्ठे लोक डोगरे उस्सै तरीके कन्मै जेह्का इंदा जेह्का खान पीन बड़ा खंड़ मिट्ठा होंदा जि'यां हून गल्ल कीती जाए डोगंरे दे खान पीन दे बारे बिच्च हून अस अपने ग्रां म्हल्ले आहली साइड जाह्चै उठी ते बड़ी सारियां जेह्कियां चीज़ां ना ओह् असें खाने पीने गी थ्होंदियां जि'यां तुस लेई लेओ कि अज्ज कोई फंक्शन ऐ साढ़े घर जां कोई निक्की मुट्टी धाम आखदे जि'यां डोगरी बिच कोई उंदी नुआढ़ी अपना इक जि'यां पराने जमांने बनादें है इक तंदूरी खमीरे राजमां चोल अम्बल पनीर मतलब अपना इक अलग लेबल दा जेह्का खाना अपने डोगरे दा हून ना अगर पराने जमानें और बी बड़ी सारियां धामां होंदियां जियां सैतंरे दी धाम ऐ बो लेकिन अपने जेह्के डोगरे लोक ना साढ़ा ना जेह्का सब तू जेहका हून पराने जमाने साढ़े दादी नानी जेह्कियां खंदे रेह जेह्का असें गी बी बड़ा पसंद ऐ जित्थै ओह् है कि साग ते ढोडा एह् ते मतलब अगर डोगरा आखेआ तुसें ते डोगरें दी जान ऐ मतलब कि साग ते ढोढा ते लेकिन जम्मू दा जेह्का

ठारां तू त्रीह् दी जनरेशन बिच्चो ते इंदा महाराज कि राजमां ते चौल इंदे पक्के पक्के ना जेह्की एह् फेबरट खाना होई गेआ इंदा डोगरें दा हून बड़ी सारी तरीके कन्नै अलग अलग जेहके एह् डोगरे ना ओह्बी थोह्ड़े जेह्के ना माडर्न होई गेदे हून इस चीज़ गी मन्नना पौना मार्डनसिटी गी ते कन्नै कन्नै चलना पौना इ'यां जेह्के अजकल दा खाना थोह्ड़ा जि'यां बाह्र बाह्र तुस जंदे जाओ ते थोहड़ा थोह्ड़ा चेंज होंदा ऐ जि'यां कि हून कटरा बिच्च हून तुस आई जाओ माता बैश्णो देबी जेह्का कटरा उत्थै तुसें गी कुलचे मतलब कि अगर तुस कटरा बिच्च रौंह्दे ओह् मिन्टे च कुसे गी भुक्ख लगी ना उनें आखना चलो महा्रज कुल्चा खाने गी चली पौह्चै नान खान कुल्चा नाॅन अगर तुस इत्थै आई जाओ साढ़ी माता बैश्णो देवी यूनिवर्सटी आहली तरफ ते इत्थै उप्पर जेहकी मार्किट ऐ बनारसी दा कुल्चा राम चाचू दी कलाड़ी मतलब कि एह् चीज़ा जेह्कियां हैन सारियां इत्थै हिट तुस अगर इक बार इत्थै आओ तुस इ'नें चीज़ें गी चक्खो एह् साढ़े अपने डोगरें दा जेह्का खान पान पराना रेहा हून जि'यां है कि डोगरे कि'यां कि'यां चेंज होआ दे बल्लें बल्लें अपने खान पान बिच्च बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेह्का ऐ बदलाब होआ दा हून खान पान च जेहका बदलाब होआ दा हून जि'यां इ'यै कुल्चे कलाड़ियां इत्थै आखदे जेह्का खान पान बी ऐ ओह् साढ़े डोगरें दे बिच्च इनक्लूयड होंदा जारदा जि'यां जि'यां हून बाह्रली जेह्की डिशिज ना उ'नें बी जेह्का स्थान डोगरें दे घरें बिच बनाई ओड़े दा नुआढ़े बिच कोई दो राए नेईं ऐ आखने बिच लेकिन एह् है कि कुदे ना कुदे अस अपना खान पीन जेहका ऐ भुल्ला ने आं कि जेह्का पराना साढ़ा खान पीन ऐ हां ओह् कुतेै ना कुतै सब तूं शैल हा असें आपूं इस चीज़ा गी मन्नी लेआ साढ़ियां जेह्कियां बमारियां ना इस खान पीन कन्नै होआ दियां लेकिन जेहका है कि जेह्का अजकल दा जेह्का यूथ ऐ उसी तुस रोकी नेईं सकदे ओ फ्ही बी ऐ कि अस गल्ल करा ने जि'यां कि पराने जमानें अस अगर जि'यां कोई घरें बिच दाल बनदियां हून इक दाल नां तू कोई कुकर बिच्च बनानी ना कुसै गी कि'यां

किन्ना सुआद होंदा हा लेकिन अजकल दी जेह्का थोह्ड़ा नेहा खान पीन जियां जियां बदलाब आया थोह्ड़ा चेंज होई गेआ खान पान थोह्ड़ा थोह्ड़ा सुआद बी जेहका घट्ट होई गेआ बमारी बी जेह्ड़ी ना थोह्ड़ियां बधी गेइयां लेकिन ह् है कि जेह्का अपना डोगरें दा जेह्का खान पान हा पराना ओह् सब तूं शैल हा लेकिन हून जि'यां जि'यां टैम चेंज होआ दा खान पान बी बदला दा बल्लें बल्लें डोगरें दा चेंज होआ दा डोगरें दी किचन बिच बाहर दा जेह्का खाना उ'नें बी अपना स्थान बनाए दा